हमारे देश में हिन्दी पुरानी भाषा है और इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है हिन्दी भाषा एक समृद्ध और जीवंत भाषा है कुछ गलतफहमी भी इस चरित्र को घरती है हिन्दी केवल एक क्षेत्र या समुदाय की भाषा है इसे निपटने के लिए हमें समझना होगा कि हिन्दी देश में बोली जाती है विविध बोलियाँ भी उच्चारण के साथ आती है दूसरी ये है कि हिन्दी को सीखना बहुत मुश्किल है इसे बचाने के लिए हमें बदला लेने की जरूरत पड़ती है अपने शिक्षण शिक्षा अभ्यास में भी आधुनिक तरीके से हिन्दी का इस्तेमाल किया जाता है हिन्दी एक पारंपरिक तौर पे इस्तेमाल होती है हिन्दी भाषा में भी नए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है आधुनिक समय के साथ हमको कदम मिला के से मतलब कदम मिला के सीखना चहिए हिन्दी सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसे बचाने के लिए हमे समझना होगा कि हिन्दी एक अमूल्य माध्यम है हमारे विचारों को व्यक्त करने अथवा साहित्य को या रोजना रोजाना के व्यवहार से संबंध होना चाहिए हिन्दी एक एकीकृत संस्कृति का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए इसे बचाने के लिए हमें अलग अलग को सेलिब्रेट करना चाहिए हिन्दी एक साझा संस्कृति का हिस्सा बनाने में मदद करना चाहिए